जैसी सबसे अच्छा हमें दर्शन करना अच्छा लगता है सबसे पसंद हमें दो ही चीज़ लगता है एक दर्शन करना भगवान का माताजी का दर्शन करना या मायके में जैसे मायके में मम्मी पापा के साथ रहना ये दो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छा लगता है मम्मी पापा के पास रहती हूँ तो भी अच्छा लगता है दर्शन करना वो भी हमें सबसे अच्छा लगता है क्योंकि दर्शन करना दर्शन करने में शांति मिलता है इसीलिए हमें दर्शन करना बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैं सबसे पसंद करती हूँ भगवान का क्योंकि चाहे सोती हूँ चाहे जागती हूँ भगवान का नाम हमारे दिल पे रहता है इसीलिए हम सबसे पसंद रहती हूँ भगवान का दर्शन करना घूमना जैसे भगवान के दर्शन करो सबसे ज़्यादा यात्रा हमें और कहीं घूमने में नहीं लगता है ना हमारा भगवान का दर्शन करना अच्छा लगता है क्योंकि हम अपन लिए भगवान को बहुत अच्छा लगता है उनका दर्शन करना सबसे अच्छा यात्रा हमे यही लगता है कि भगवान के दर्शन करो तो मन में शांति आती है इसीलिए मैं जब भी हमारा मन हो जैसे उगता है तो हम भगवान का दर्शन करते हैं अगर ससुराल में है कुछ बीत गया कहीं जाने का मन किया तो मायके चली गई कुछ दिन रही कहीं घूमने का मन किया तो भगवान का दर्शन करने चली गई इसलिए सबसे यात्रा दो ही है जगह घूमने का मन करता है एक भगवान का दर्शन करना एक मायके जाना क्योंकि ये दो चीज़ हमें बहुत अच्छा लगता है और भी घूमने का है तो हमारा दिल नहीं कहता है ख़ाली यही दो जगह हमें बहुत अच्छा लगता है